अस सनाने आं मेरा नांऽ लक्ष्य जैन ऐ मैं इद्धर रूपनगर रौह्न्नां जम्मू च होर मल्लब में ग्रै बीए करां ना फर्स्ट सेम ऐ मेरा अल्ली कन्नै मेरे मैं घर मतलब मेरा भ्राऽ ऐ निक्का मम्मी ऐ पापा ऐ होर दादी न चाचा चाची ऐ होर उन्दा मुंडा होर केह् आखदे न मेरियां बूजियां न इक बड्डी बूजी इक निक्की बूजी ऐ होर अग्गे उं'दे बच्चे न मतलब उं'दी अग्गें फैमिली कन्नै मेरे दो मामे न इक बड्डा इक निक्का मासी नी ऐ कोई होर नाना नानी न आहो दादू नी ऐ न मेरे बस होर मतलब होर बाकी दूर दे रिश्तेदार न होर मतलब केह् आखदे में लाइफ च मतलब ओह् करना चाह्न्नां मतलब सक्सेस करना चाह्न्नां कोई शैल जेही नौकरी लब्भी जाए मतलब केह् आखदे सैलरी लब्भी जाए अच्छी बस उ'यै करना चाहन्नां बस इन्ना इ ऐ होर किश निं